हेल' ओइ बुक दं ना फ्रनब बुक दखान्दार ना ए आंनोबो मोनसे लेखा गोनां जादोंमोन नालाय बे आसाम आसाम एयार बुकआ बेखौहायो औ थु ए ओमफ्राय बेनिफ्राय बे मोनसे सल' बिजाब नांगौ सल'मा बिजाब नांगौमोन नालाय जुजायनि अर सल'मा बिजाबा बेखौ नांगौ जादोंमोन ए बेखौ मोनगोनना प्राइसफ्रासो बेसे बेसे थांगोन थाइ ए ओमफ्राय बेसे गोब बै माबायालाय आसाम एयार बुकनिखौलाय बेसे गोबावजों मोनगोन सप्तासेनि उनाव ना ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरैनो मा मा लेखा गोदान सौफैनाय दङ नोंनियावलाय औ ए

ओं बिग्राय आरो बिग्राय आरो दैस्राइयालाय बिग्राय आरो दैस्रायमोन नामाथाइ स्ट'राव दंखायोना बेनिफ्राय ओरैनो जेनेरेल नलेड्ज लेखा मा मा मोनगोन फालाय नोंनियाव स्ट'राव दंखायोना ए ए आरोबाव बेनिफ्राय माबा क्लास टेननि मेथस मिनिं मोनगोन नामा नोंनियावलाय ए ए ए दे होमब्लालाय आं एसे उनाव लायसै नामा औ दे